آج میں آپ کو اس پوڈ کاسٹ میں آدھار کارڈ میں استعمال ہونے والی بایو میٹرک کے بارے میں بتانا چاہوں گی بایو میٹرک ایک ٹکنالاجی ہے جو فرد کی شناخت کے لیے مائنی انسانی خصوصیات خصوصیات یا رویوں کا استعمال کرتی ہے اس میں فرد کی پہچان کے لیے انسانی جسم کی مخصوص خصوصیات کا استعمال ہوتا ہے جیسے کہ چہرے کی شکل یا انگلیوں کے نشانات تو ان کے لیے انوکھے ہوتے ہیں اور قابل پیمائش ہوتے ہیں یہ تکنیک عموماً عموماً قانونی استعمالات میں فرد کی پہچان کے لیے استعمال ہوتی ہے جیسے کہ پولیس کے انفارمیشن سسٹم میں بایو میٹرک کا استعمال ہوتا ہے بایو میٹرک ڈیٹا دوسرے طریقوں کے معاوضے میں زیادہ محفوظ ہوتا ہے کیونکہ یہ غیر رسمی سرافین کو رسمی طریقے سے رسائی دینے میں مدد فراہم کرتا ہے بایو میٹرک ڈیٹا ہمیشہ ٹھیک رہتا ہے جیسے کہ آپ کے انگلیوں کے نشانات یا آپ کی کزن یہ آپ کی تمام گتھیوں کے نیے ہنڈریڈ پرسینٹ ذمے داری فراہم کرتا ہے بایو میٹرک ڈیٹا کو لکھنے کے بعد آپ کو کچھ بھی یاد رکھنا نہیں پڑتا جیسے کہ انگریزی کی ووٹ ترتیب یا ہزاروں گھنٹے کی رفتار کی تجربے میں وقت نہیں دینا پڑتا